ते हून गल्ल करगे जेह्ड़ी टेक्नोलाॅजी आई दी अज्ज कल ओह्दे साइड इफेक्ट जेह्ड़े कि'न्ने कि'न्ने होवा दे सब तू पैह्लें गल्ल करगे बच्चेआं दी जि'न्ना बी टेक्नोलाॅजी दा यूस चला दा सेलफोन आइये कम्पयूटर आइये प्ले स्टेशन आइये ते बच्चे अज्ज कल मते तू मता टाइम इ'नां टेक्नोलाॅजी च स्पेंड करा दे ते असें ई सारें ई पता ऐ फोन दी स्क्रीन आई लैपटॉप दी स्क्रीन आई एह् साढ़ी अक्खां लेई कि'न्नी खतरनाक ऐ बच्चेआं दियां अक्खां खराब होआ दियां न बच्चे पढ़ा दे निं अगर में गल्ल करगा मेरी भैन दा नि'क्का मुंडा ऐ हाले ओह् दो साल दा निं ओह् पूरा दिन सबैह्रे दा लेइयै शामीं तक्कर फोन चलांदा इक दिन में उंदे घर गया ते में उसी आखेआ बच्चा फोन निं चलांदे ते ओह् गुस्सा होइया एह् जेह्ड़ी गल्ल करगे बच्चेआं दी बच्चेआं ई इ'न्ना इंटरस्ट आइया फोन च ओह् बिना फोन तो अज्ज कल रुट्टी नेईं खंदे फोन लब्भगा फोन च कोई पाइम ऑन करी देगे तां उ'नें रुट्टी खानी ते जे कुसै उ'नें कोला फोन खोया ते उ'नें अग्गूं लड़ाई करनी बच्चेआं रोना स्टार्ट करी ओड़ना मां प्योऽ गी बी इजी तरीका लब्भिया उ'नें बच्चें ई चुप्प करान लेई तक्केआ कि बच्चा तंग करा दा बच्चा सोआ दा नेईं ऐ बच्चे गी फोन पगड़ाई छोड़दे न कि लै बच्चा फोन तक्क ते सेई जा में आखदा एह् गल्ल ऐ जेह्ड़ी बड़ी गलत ऐ मां प्योऽ बच्चें ई आराम नाल क्हानियां सनान जंदू में नि'क्का मेरी दादी मिगी इ'न्नी क्हानी सनाइयां ते साढ़े जमान्ने च फोन दा इ'न्ना रवाज निं ते अस खेले बाहर जेइयै बाहरे ई जाइयै खेलना ते गुल्ली डंडा खेलना क्रिकेट खेलना फुटबॉल खेलना सौ खेलां खेढ़नियां असें ते जेह्ड़े अज्ज कल दे बच्चे न इ'नें ई कोई पता ही नेईं केह् गेम आई केह् चक्कर ऐ केह् करना बाहर जाइयै ते बस उ'न्ने च किश नेईं ते फोन गै चलाना पूरे दिन सबैह्रे शुरू करना फोन ते रातीं खत्म करना ते तुस इक चीज नोटिस करगे कि जि'न्ने बी बच्चे अज्ज कल दे न सारें ई चश्मे लग्गे दे आई साइट सारेआं दी डाउन होई दी इंटेलीजेंस बच्चेआं दी खत्म होआ दी ऐ बच्चें ई कोई पता गै नेईं केह् करना केह् निं करना स्कूल जांदे आइयै फोन चलांदे गेमां खेढ़दे जे कोई मना करगे ते लड़ाई करदे ते एह् गल्ल कीती असें बच्चेआं दी जे हून गल्ल करचै कुड़ियां ते मुंडेआ दी ते ओह् जमान्ना बी खराब होआ दा कुड़ियां मुंडे फोन चला दे फोन च इक दूऐ नाल गल्लां करा दे टाइम पास करा दे कोई पता ई नेईं ना मां प्योऽ दी इज्जत दा ओह् ना कोई ओह् ना कोई शरम छड्डी ते उ'न्ना चिर तस्सियै ओही चलाने में आखना चाहंदा कि फोन दा यूज घट्ट तू घट्ट करगे ते ताहियों ठीक रहेगा अज्ज कल असें ई सारे ई पता ऐ टेक्नोलाॅजी ने असें ई बड़ा फायदा दित्ता ते उस तू डबल नुक्सान बी आवा दे ते जेह्ड़ी चीज फायदा दिंदी ऐ ओह्दा साइड इफेक्ट बी ऐ जी साइड इफेक्ट टेक्नोलाॅजी दा केह् ऐ जि'यां असें पता बैंक साढ़े सारे खाते जि'न्ने अज्ज कल ओह् बैंक नाल लिंक होए दे अस खाते अपने फोन च खो'ल्लियै गूगल पे होइया फोन पे होइया पे टी एम होइया एह् लिंक कीते दे अस एह् सारी टेक्नोलाॅजी चला दे आं ते स्कैमर केह् करदे उ'नें काॅल करना साढ़े कोलो डिटेल मंगनी सारा पैसा ट्रांसफर करी लैना ते अस बी सोचदे आं कि चलो कोई आखा दा ते होई जाना में अपने घर दी गल्ल दस्सां ते मेरे घरो कुसै कोई समान ऑर्डर कीता ते उ'नें कोई सत्त सौ रपेऽ दा समान मंगाया ते समान डिलीवर नेईं होया उ'नें फिर केह् कीता कि उ'नें कम्पनी च फोन कीता कि साढ़ा समान तुसें सत्त सौ रपेआ लैता ते तुसें डिलीवर निं कीता ते जेह्ड़ी कौंपनी ही उ'नें आखेआ हा तुस असें ई अपनी यू पी आई दा पिन दस्सी ओड़ो ते उ'नें पैह्लें पुच्छेआ कि केह् चक्कर ऐ तुसें केह् करना पिन ते फिर उ'नें आखेआ नेईं असें केह् करना पिन असें ते ना तुसें कदें ना ओ टी पी ना कक्ख बिना केह् करी लैना असें ते उ'नें पिन पाया ते पंजांह् ज्हार दा स्कैम करी लैआ टेक्नोलाॅजी ने असें ई बडे़ फायदे बी दित्ते न ते नुक्सान डबल आवा दे टेक्नोलाॅजी दा इक होर नुक्सान जेह्ड़ा चला दा कि अज्ज कल लोग वीडियो काॅलां करदे ओह्बी लोग अज्ज कल उ'नें गी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यूज करियै बंदे दा चेहरा चेंज करियै गंदी गंदी वीडियोज़ बनांदे न ते उ'नें गी ब्लैकमेल करदे न कि जे तुस असें गी पैसे देगे तां एह् वीडियो डलीट होगी नेईं ते बडे़ बडे़ स्कैम होआ दे ते जेह्ड़ी चीज दे फायदे ओह्दे नुक्सान बी एह् साढ़ी रिस्पांसिबिलिटी ऐ कि अस ध्यान नाल चीज गी तकगे ते ओहदा स्हेई यूज करगे तां उ'नें अग्गें जेइयै फायदा देना साइड इफेक्ट ते हर चीज दे नाल आने गै आने एह् असें ई ख्याल रखना ऐ कि किस तरह चीज दा यूज करना उसी ठीक नाल चलाना ओह्दे साइड इफेक्ट कोला बचना असें ई अवेयरनेस चाहिदी कि जेह्ड़ी चीज हेल्प करा दी ऐ ओह् नुक्सान बी पजाई सकदी ऐ ते ओहदे नुक्सान तकियै ओह्दी अवेयरनेस करियै ओहदे कोला बचना